जय झूलेलाल भाउ मां असां सभिनी जी रोटी लाइ कुझु हुकुम कयो हुयो जंहिंमां अ दाल चांवर हुया बिहनि पटाटनि जी भाॼी हुई ऐं फुल्का हुया ऐं गॾु हिकु नान अ ॿ नान हुया ऐं मूंखे हाणे हुन में थधा पीअणा जोड़ना आहिनि तव्हां वटि जेके थधा पीअणा हुजनि उहे ॿुधायो अ तव्हां हिकु ॾुधु जोड़िजो गॾु हिकु मोसम्बी जो जूस ऐं हिकिड़ी कोका काला या कोका कोला या स्प्राइट ॾिजो गॾु त हाणे थी वियो बिहु पटाटनि जी भाॼी फुल्का ॿ नान ऐं तंहिंखा पोइ दाल चांवर